गारां गाज्रि जानाय एबा मेंनायखौ माबोरै सामलायो होननानै बुङोब्ला गाराङाव थाबथा थाबथा एबा उसुबिदा जेब्ला मोनो अब्ला मेंनायाबो फैयो बिनिथाखायनो जों दै गुदुंखौ एफा एफायैब्लाबो जरेद जरेद लोंनांगौ जायो दै लोंनायनि गेजेरजों जोङो देहायाव अक्सिजेननि खम जानायखौ जों बांहोफिननो हायो बेजों लोगोसे जोंनि देहायाव इनार्जि शक्तिया फैफिननाय जायो जोङो जेब्ला बाराद्राय मेंनाय मोनो अब्ला रायज्लायनाय एबा बायदि खोथा सावरायनायनिफ्राय सिरियै थाथ'नानै जिरायनो बा सिरियै खोनासंनाय हुदाखौ खालामनो नांगौ बिनिखायनो जेब्ला गारां गाज्रि एबा मेंनाय मोनो अब्ला सिरियै बाथ्रा बुङालासिनो दसे सम थायोब्ला जों बिनिफ्राय बारग'नो हायो बिनिखायनो आं बुंगोन दि गारां गाज्रि जानाय आरो मेंनायखौ होखारनो थाखाय जों जरेद जरेदैब्लाबो दैखौ लोंनांगौ आरो अक्सिजेन नि खम जानायखौ जों देहायाव बोखांनानै लाफिननांगौ दा बे राहाफोरखौ बाहायोब्ला जोङो गारां गाज्रि जानायनिफ्राय आरो मेंनायनिफ्राय बारग'नो हायो